माने आङो मोनसे दखान होयो आमफ्राइ दखान होनो होयो होनाया आमफ्राइ मानि न'खराव बिदिनो फैसा थाखानि प्रब्लेम जाबाय जानानै मा खालामबा न'खरखौ मोजां खालामलांनो हागोन बा थाखा फैसा एसे सुबुदा फैगोन बिदि आमफ्राइयो हौवानि खामायनायाबो थोजोबा आमफ्राइ मारै फैगोन बिदि सान्नानै मोनसे गोसोखांबाय आरो मानसिफोरखौबो बिजनेस आव ओंखारनाय नुबाय बिदिनो आमफ्राइ बिदिनो गोसो जाबाय आमफ्राइ लामायाव मोनसे दखान होदों आरो साहा दखान आमफ्राइ होबाय गोसो जानानै लुहोबाय लुनानै हाजिरा एरि फैसा एसे बहेराव बिदिनो सुट बायदि लाबाय आरो सुट बायदि लानानै बिदिनो लुबाय लुनानै बायदिसिना बस्टु बायबाय बायनानै होबाय आमफ्राइ बिदिनो एसे एसे एसे बायबाय बायनानै एसे नांनायखौ एसे बायबाय आमफ्राइ बिदिनो जा आग्लायनाय बेजों खरसा जाबाय आरो न'खरनि बिदिनो खरसा आमफ्राइ बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे आइटेम खौबो माबा मानि एसे एसे एसे एसे बारायलांबाय आरो सानफा एफा सानफा एफा आइटेम खौ बारायलांबाय आरो आमफ्राइ बिदिनो अबेखौ खालामबा अबेया माबा जाबोगोन मानि सुबिदा जागोन बा अबेखौ खालामबा अबेया गोथाव जानानै मानसिफ्रा जासिनगोन बिदि सुबिदा खालाम होबाय आरो बिदिनो खालामबोनानै बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे मानसिफ्रा गोथाव मोनानै फैयो जाफैयो आमफ्राइ बिदिनो न'खरनि थाखा फैसा माबा नांगौफोरखौ एसे लासै लासै लासैनो माबा जोबनो हाबाय आरो सुज्रायलांनो हाबाय सुस्रायलांनो हाबाय आमफ्राइ खस्थ' दं आरो द'खान होनायफ्राबो खस्थ' आमफ्राइ बिदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोनो नालाय फिथायखौ ओंखायनो खस्थ' लानांगौ जायो सैज' हाया हायाबाबो सैज' खालामनांबाय बिदिनो आमफ्राइ फैबाय आरो अबेखौ गोथाव मोनो बेखौनो बांसिन बांसिन आइथेम खालामनानै जाहोबाय आमफ्रायो मा होनो न'खरा बिदिनो लासै लासै सुबिदा फैबाय आरो दिनै एसे गाबोन एसे सुबिदा फैबाय आमफ्राइ बिदिनो बायहेरा लानाय बिदिनो दखान लुजेननाय बायहेरायाव लानायफोरखौबो सुद्रायनो हाबाय आरो लासै लासै आमफ्राइ दा गथ'फोर फारानाय मानायावबो दा सुबिदा होनो हाबाय आरो हानानै आमफ्राइ दा न'खरखौबो बेजोंनो सलियो खुङो आरो आरामसे सलायनो हायो आरो दा न' बांफोरखौबो बिदिनो फोसाबलांनो हाबाय ओंखायनो मानसिफ्रा बेखार थानो नाङा आरो ओंखायनो गोसोजों न'खरनि एसे थाखा फैसानि माबा प्रब्लेम फोर रालायनायखौ बा माबाखौ माबा मोनसे गोसोजों सान्नानै थांखि माबा लानानै खालामनांगौ आरो आमफ्राइ आङो दा बेफोरबायदियैनो गोसोजों सान्नानैनो आङो दा न'खरखौ सलायनो थाखाय बेराद खस्थ' लायो आरो आङो दा बिदिनो खस्थ' लायो लानानै दा अनेक सुबिदा अनेक मोजाङाव फैबाय आरो आङो आमफ्राइ दा सानफ्रामबोथ' होनाय जायो आरो आमफ्राइ बिदिनो नोङो नोंनि नांगौखौबो सोरजिनो हाबाय बा नोंनि न'खरखौबो आरामसे माबा लांनो हाबाय आरो खुंलांनो हाबाय आरो खुनु माबा जाला आरो आमफ्राइ दा जोंनि चिराङाव बिदिनो अनेक बिदिनो खालामनो हायो आरो हिन्जावबाबो हौवाबाबो बिदिनो बीजनेस खालामनानै जानो हायो आरो बा लाजिनाङा आरो बिदिनो न'खर खुंनायनि थाखाय लाजिनाङा लाजिबाथ' नों न'खर खुंनायाव खस्थ' मोनो आरो सोरबा बिदिनो मैगं बेफारि खालामो सोरबा बिदिनो अमा थांलाय फैलाय बिजेनेस खालामो सोरबा बिदिनो दख'ना लायनानै बिदिनो थांलाय फैलाय बीजनेस खालामो सोरबा बिदिनो हटेल खाथियाफ्राव बा नोङो गय दखान बा गय खावनानैबाबो फिसा फिसौबाबो खावनानै जानो हायो आरो जेबो नङा आरो सिन्था खालाम नाङा आरो एसे बानायखौ लानो नाङा आरो बाबाथ' गासिबो बीजनेजआनो जाखाया नालाय बानो नाङा आरो नोङो बाबाथ' गासिबो खामानियानो नोंना जाखानाय नङा बानो नाङा आरो न'खर खुंनायाव नोङो बाबा लाजिनानै थाबा खस्थ' मोनगोन आरो ओंखायनो खस्थ' मोनैनि ओंखायनो नाङा होनानै नोङो ओंखार नांगौ आरो दा आं जेरै खस्थखौ खस्थ' साना लासे न'खर खुंनो थाखाय ओंखारदों बिदिनो आरो दा गथ' गथायफ्रा सुबिदा मोनबाय फरायनायनि थखाय आरो खस्थ' मोनला आर सासेल' खामायनायबो थोया नालाय ओंखायनो खस्थखौ खस्थ' सान्नो नाङा आरो लाजिनोबो नाङा ओरैनो थानाङा बिजनेज नों जेखौ गोसो बेखौनो बिजनेज खालामनानै जानांगौ आरो लाजिनाङा लाजिबा न'खराबो बिदिनो खस्थ' मोनो जाय जेरै हागौ एरै मोजां लाइनाव बीजनेज खालामनानै माबा नांगौ आरो होनबानो न'खरा मोजाङाव फैयो आरो